موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا آج کل شوشل میڈیا میں بہت تیزی سے خبریں پھیلتی ہیں اشتہار پھیلتے ہیں اور سب سے پہلے لوگوں کو سوشل میڈیا کے دوارا ہی پتہ چلتا ہے کہ کونسا پروڈکٹ کونسا وگیاپن کونسا اشتہار ہو رہا ہے اور ہاں میں میرے لیے بہت تخلیقی اور اثر انگیز بہت سارے اشتہار رہے ہیں جیسا کہ آج کل میشو کے سے اشتہار میں نے دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ وہ بہت زیادہ ہی کم ریٹ پر بہت ہی اچھی کوالیٹی میں پروڈکٹ اور کلوتھس بہت ساری چیزیں اویلیبل کرا رہا ہے اور سیل کر رہا ہے تو میں نے اس کا بہت زیادہ یوز کیا بہت زیادہ ہی آڈر کیا اور بہت زیادہ ہی وہاں کی چیزیں استعمال کیں تو یہ بہت زیادہ ہی ای اثر ہوا ہے اس چیز کا جو اشتہار میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ وہ اور میں اسے خریدنے کی کوشش بھی کرتی ہوں اور جب بھی میں شوشل میڈیا پر اشتہار دیکھتی ہوں میشو کے اکورڈنگ کلوتھ میشو کے اکورڈنگ اور کلوتھ وغیرہ اور جو بھی گھر کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں وہ سب میں وہیں سے خریدتی ہوں اشتہار کے دوارا